यात्रा कर लए चललियै तऽ अपन गाड़ी रहतय तऽ सही सही चलबय जहाँ मन होतय तहाँ रुकबय रहबय आ ट्रेनसँ जयबय बससँ जयबय तऽ उपर भीड़भाड़ होबे करतय बाल बुतरू रहतय तऽ ओकरा दिक्कत होबे करतय बैठयके दिक्कत होतय सुतयके दिक्कत होतय एना अप्पन गाड़ी रहतय तऽ जेना मन होतय तेना जयबय जहाँ मन होतय तहाँ रुकबे करबय खयबय पिबय जहाँ मन होतय जहाँ तहाँ रोकि लेबय आ जहाँ मन होतय जे मन होतय अपन गाड़ी रहतय तऽ जेना मन होतय तेना चलि देबय जखन मन होतय तखन निकलबय जखन मन होतय तखन अयबय अपन गाड़ी रहलासँ सब सुविधा मिलतय आ ई ट्रेन बससँ जइबय तऽ दिक्कत होबे करतय बाल बुतरू रहतय कहाँ बैठतय केना बैठतय नहि बैठतयके पकड़तय नहि पकड़तय चढ़बयके उतरयक ओकरा एक सओ बात होइ जयतय ओकरा लए कऽ केना चढ़बय केना उत्तरबय अपन गाड़ी रहतय तऽ सीधा घरपर बैठबय आ जेबय उतरबय अयबय फेर वहाँसँ बैठबय यहाँ उतरबय एना जेबय तऽ बाजार जेबय तऽ भे जेबय गाड़ीसँ तऽ एते भाड़ा लगतय एते ई चीज लगतय एगो रूपा पचास रूपा लेतो हे उ एने लेतो बीस रूपा एनाही करैत करैत तऽ समय घिचाइ जेतय जहाँ जायके होतय दू घण्टा जहां जइबय तीन घण्टामे अपन गाड़ी रहतय तुरत पहुँच जेबय अपन गाड़ी रहलासँ सुविधा आर होइ छै जेना मन तेना जेबय अइबय रहबय सब चीज किनबय बेचबय ई मनसँ बैठल रहबय कोइ कहयवला नहि कि हे एन्ने घसको ओन्ने घसको अपन बैठल एक जगह जेना मन तेना बैठबय जेबय एबय ई नहि ने कहतय कोइ जे हे ओने घसक जाही ई हमर सीट छिकै उ तोहर सीट छिको ट्रेनपर बैठहो तऽ हे उ सीट हमर छिके उ सीट तोहर छिको वहाँ बैठो हे खड़ा जाइ पड़य छै तऽ खड़ा नहि ने जेबय अपन गाड़ी रहतय तऽ आरामसँ जेबय आरामसँ अयबय कहीं नहि रुकयके ने कहीं जाइके ने आबयके एक बनिके रहबय करबय बच्चो समटल जेतय आ हमहुँ समटल जेबय फेर ओनेसँ बच्चो समटल अयतय हमहुँ अयबय